جی جی آپ نے صحیح جگہ کال لگائی ہے آپ ثاقب ایجنسی میں بات کر رہے ہیں جی ہماری ٹراویل ایجنسی سبھی لوگوں کو کار پروائڈ کرتی ہے اور آپ جیسے وارانسی سے آگرہ جانا چاہتے ہیں تو اِس کے لیے بھی ہماری ایجنسی آپ کے لیے کار پروائڈ کرے گی اور آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ سات لوگ ہیں تو اُس کا بھی انتظام ہو جائے گا اِنشاء اللہ تین دِن بعد جی جی ہمارے یہاں آپ کو ہر وقت ہر موقع پہ آپ کو ہمارے یہاں کار موجود ملے گی اگر آپ آج چاہیں تو آج بھی لے جا سکتے ہیں کل چاہیں کل بھی مل سکتی ہے آپ کو کار اور پرسو بھی آپ کو تین دِن بعد مل جائے گی جی ہمارے پاس سبھی طرح کے کار ہیں جن میں آپ فیملی ٹرپ اور سولو ٹرپ سبھی طرح کے ٹرپ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس سات سیون سیٹر کی بھی کار اویلیبل ہے دیکھیے آج کل کے دور میں جس جیسے دور میں ہم رہ رہے ہیں اِس میں فیول کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی قیمت بڑھانا پڑی اور عموماً عام جگہ دوسری جگہوں پر بھی یہی ریٹ ہے بلکہ اِس سے زیادہ ریٹ ہے تو آپ ہمیں پر ہیڈ ون تھاؤزنڈ کے حساب سے دے سکتے ہیں آپ سات لوگ ہیں تو آپ سات ہزار دے دیں سروسز کے لیے دیکھیے میں نے آپ کو بہت مناسب ریٹ بتایا ہے اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہے ہیں تو ہم اِس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایک ساتھی کا پیسہ ہم پورا معاف کر سکتے ہیں آپ ہمیں چھ ہی ہزار دیجیے اُس میں آپ کو سیون سیٹر کار مل جائے گی جی جی آپ کو تین دِن بعد صُبح دس بجے آپ کو آپ کے گیٹ پہ گاڑی ملے گی کال کر دیجیے گا شُکریہ بھاٮٔی